आमचें गोंय बीच डॅस्टिनेशन हाका लागून फेमस आसा ताचे भायर गोंयान जायत्यो आनी प्लेसीसय आसा ते आमी प्रोमोट करपाक जाय हॅरिटेज सायट्स टॅम्पल्स चर्चीस आनी फोर्ट्स तेंय बी आमी प्रोमोट करपाक जाय तशेंच कल्चरल ट्युरीजम हाचेर आमचें गोवन म्युजीक डांस आनी लोकल कुजीन हेंय बी प्रोमोट केल्यार बरें तशेंच विलेज ट्युरीजम हाचेरय बी आमी लक्ष घालपाक जाय तशेंच इको आनी एंड एडवेंचर ट्युरीजम पळयत जाल्यार बर्ड वॉचींग इन वेटलँड्स वायट वॉटर राफ्टींग ही बीन इंपोर्टंट आसा आनी एनकारेजींग होम स्टे एंड कम्युनिटी बेज ट्युरीजम हेंय बीन आमच्या गोवन ट्युरिजमांत बुस्ट करता होम स्टे इन विलेजीस विलेजांत बीन ट्युरीजम प्रोमोट करप ताचें ऑथेंटीक लोकल फूड आनी कल्चरल एक्टिविटीज हें आमच्या गोंयांत आसा तें प्रोमोट केल्यार ते ट्युरिस्टांक एट्रेक्ट जातलें